मेरा नांऽ तोहिब सलीम ऐ में नौ तरीक त्रीआ म्हीना दो ज्हार चार पैदा होएया हा मेरा जन्मदिन उस तरीक बिच्च मनाया जंदा ते ओह्दे कन्नै में में इसलै ट्वेल्थ पास करी बैठे दा ते गरै ग्रेजुएशन दे सेकंड सेमेस्टर बिच्च पुज्जे दा आहो